बुनती बुनती मम्मी साढ़ी ओह् करदी ऐ जदूं स्याल होऐ मम्मी साढ़ी इ'यां कोटियां काटियां बनांदा ऐ ते मम्मी साढ़ी आखदी ऐ भला भाई बडलै चाढ़ हां सलाई ते में आखनी आं भला में सीने आह्ला बी ऐ कम्म ते चल ठीक ऐ मी कम्म मकाइयै फिर चाढ़गी सलाई इ'यां सिखगी ते ओह् आखदियां रौंह्दियां भला भाई सिक्ख सिक्ख ते मी इ'यां इच्छा ऐ सिक्खने दी ते भला मम्मी कोला गै सिक्खना ऐ भला सस्सू अपनी कोला गै सिक्खने आह्ला ते ओह् बनांदियां रौंह्दियां इयां माड़ियां मुट्टियां मतलब कि कोटियां काटियां ते बुनतियां बनतियां पांदी रौंह्दी ऐ इच्छा ऐ भला सिक्खने दी इ'यां मतलब कि दिल इ'यां करदा भला सिक्खां ते ओह् मेरा सलाई आह्ला बी ऐ पर सिक्खनी ऐ ओह्दे कोला